एहि पृथ्वीपर किताब आओर पत्रिकाके अभाव नहि अछि किताब जे हमसभ पढ़ैत छी ओ तऽ पढ़िते छी सङ्गहि मिथिलाके मिथिला मिहिर बाँकी मिथिला दर्शन आओर जे कोनो पत्रिका निःश्रित होइत अछि ओहिसभमे ओहिसभ पत्रिकाकेँ आओर पेपर हिन्दुस्तान हो आ कि प्रभात खबर हुए आ कि दैनिक जागरण हुए ओकर ओसभ ब्लॉगकेँ हमसभ पढ़ैत छी आओर ओकर मनन करैत छी